हून मैं तुसें कि सनागा कि रन्निंग करना होए ते केह् दौड़ लानी होए ते दौड़ लाने ते कन्नै कन्नै डाइट बी रक्खना पौंदी ऐ डाइट खाओ तुस इ'यै तुसें साढ़ी इयै डाइट ऐ दुद्ध पियो केला खाई ओड़ो चना खाओ होर बी अगर होई सकै तां होर बी खाओ पर ओह् खाओ तुस प्रोटीन खाओ बाकी जिन्नियां बी चीजां आइयां उनेंगी खाओ होर जेह्ड़ा होंदा अगर बंदा सिर्फ दौड़ ला खाए किश नि कमजोर होई जंदा दौड़ बी लानी कन्नै खाना बी दौड़ लाने दे कन्नै कन्नै खाना बी जरुरी ऐ अगर तुस जिन्ना खन्ने उन्ना बेस्ट ऐ सेह्त आस्तै की के जिन्ना तुस खाह्गे उन्ना अच्छा रौह्ना जिन्ना तुस खाह्गे उन्नी थुआड़ा स्टैमिना बधना कन्नै तुसें कमजोरी नि पौनी अगर तुस खाह्गे किश नि सिर्फ रन्निंग करगे तां बड़ी कमजोरी आई जानी थुआढ़ियां लत्तां बिलकुल कमजोर होई जानियां फिर दौड़ नि लगदी सारे बेह्तर ऐ तुस दुद्ध पियो जेह्ड़ा देसी अपना घर दा दुद्ध पियो दुद्ध इक बड़ा भारी स्टैमिना केला खाओ होर चने खाओ होर बी जिन्नी बी अगर तुस प्रोटीन खाओ होर बी डाइट रक्खी सकने डाइट रक्खो पर रेस दे कन्नै कन्नै डाइट बड़ी जरूरी ऐ अगर बगैर डाइट दे तुस रेस लाओ तां फिर बंदा कमजोर होई जंदा होर थोह्ड़ा मुश्कल बनी जंदा एहदे आस्तै गै ओह् करना बड़ा जरूरी ऐ डाइट खाना बी बहुत जरुरी ऐ होर कन्नै रेस लाना बी बड़ा जरूरी ऐ इ'यै